हॅलो आं हें सारस्वत विद्यालय स्कुलान लागला आं ऑफिसान लागला न्हय आं हांव प्रदीप पाडगोंवकार त म्हजो रिजल्ट तुमी कित्याक तरी आडोवन दवरला म्हूण म्हाका इनफॉमेशन आयलां कशी त पूण हांव चडसो रॅगुलर हां इतलें कमी आसूंक शकाना हय मदीं एकदां बरो ना म्हणून हांवें मॅडिकल सर्टिफिकेट बी दिल्ली न्हय म्हजें एक बारीकशें ऑपरेशन जाल्लें म्हणून हांवें त्या खातीर गोवा मॅडिकल कॉ हय गोवा मॅडिकल कॉलेजीची हाडून दिल्या ती ऑथॉरायज न्हय सटिफिकेट ती दिल्ली बरें दुसरें म्हणजे हांव मातसो मदीं एकदां स्पोट्सा खातीर आवट ऑफ स्टेट आशिल्लो न्हय स्कुलाकूच रिप्रजॅण केल्लें ते थोडे ते थोडे दीस हांव नासलो ती सटिफिकेट लायल्या हांवें स्कुलाक रिप्रजॅण केल्लो म्हुणून ना हेड क्लार्क कोण आसा न्हय ऑफिसान ताचे कडेन दिल्ली कितें ना आनी ना हें इतले पूण इतले सॅवँटी फाय पर्सण जावं ना म्हूण अजाब दिसता हांव दोनुचदां रावल्लो असो एकदां बरो ना म्हणून आनी एकदां हें एनी हांव म्हणल्यार आतां कितले दीस वतले हें काम सगळें जावपाक आं कित्याक म्हाका फुडलें मागीर एडमिशनाचें पळोवंक जाय न्हय जालें बरें थँक्यू बरें